ہیلو اولا ڈرائیور آپ کہاں پر ہیں جی جب سے میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں آپ مجھے دکھائی نہیں دے رہے کہاں پر تو بھی ہے ابھی کتنی لیٹ ہوگی آپ کو آنے میں جی آپ یہیں پر ہیں اچھا اچھا مجھے تو نہیں دکھ رہے ہیں آپ میں بھی وہی پر ٹھہری ہوئی ہوں جی اچھا آپ کہاں پر ہیں اس کا لینڈ مارک کچھ تو بھی دیجیے مجھے بتائیے اچھا اچھا آپ وکاس اسکول کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں اچھا جی اچھا نہیں وکاس اسکول کے آگے اسٹریٹ آ جائیے آپ جی اسٹریٹ آ جائیے لیفٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ پہ ایک ٹرن آتا وہاں پر انٹیگرل فاؤنڈیشن اسکول ہیں جی جی ہاں ہاں انٹیگرل فاؤنڈیشن اسکول کن ٹھہریے جی آپ آ رہے ہیں اچھا ٹریفک میں ہیں جلدی آئیے مجھے لیٹ ہو رہا ہے اچھی بات ہے ہاں مجھے دکھ گئے آپ دکھ گئے اچھی بات ہے